میرے خیال میں ہم لوگوں كو اپنی دیہی كمیونٹی میں جو روایتی رقص ہوتے ہیں ان كی شكلوں كو محفوظ ركھنا اور اسے بہتر بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے كیوں كہ دیہی كمیونٹی كے جو روایتی رقص ہوتے ہیں یہ ہماری تہذیب كی عكاسی كرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ جو روایتی رقص ہوتے ہیں ان كو محفوظ كرنا اور ان كو اپنے حساب سے آج كے معاشرہ كو اپنے طریقے سے ڈھالنا ہم لوگوں كے لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے اور اس كو بہتر بنانے كی بہت ساری شكلیں ہیں جسے كہ ہم اپنے جو آنے والی نسلیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان كو روایتی رقص سكھانے كی ضرورت ہوتی ہے تاكہ وہ اپنی تہذیب كے ذریعے سے جانے جائیں اپنے تہذیب كے ذریعے سے اس پر عمل كریں تاكہ وہ جو بری پرانی دیہی كمیونٹی ہوتی ہے یہ ہماری اصل ہوتی ہے یہ ہماری بنیاد ہوتی ہے جس سے ہم لوگ بھاگ نہیں سكتے كیوں كہ انسان اپنی پہچان كبھی نہیں كھونا چاہتا ہے بس یہی ہماری تہذیب ہوتی ہے